बिहारमे विभिन्न जगहपर विभिन्न ढ़ङ्गके लोग विभिन्न धर्मके रूपसँ निवास करै छथि जाहिमे सभसँ पैघ हिन्दू मानल जाइ छथि हिन्दू धर्मके लोग अपन धर्म के रूपमे दुर्गा माँके दस दिन तक आराधना करै छथि दस दिन तक नओ दिन के तऽ मुख्य रूपसे मानल जाइ छै लेकिन दसमा दिन विजय दसमीके रूपमे हर्षोल्लाससँ के साथ विजयके रूप देल जाइ छै ओइके बाद माँ दुर्गाके प्रतिमाके विसर्जन कऽ देल जाइ छै ओकरा बाद छठ पूजा छठ पूजामे हऽ हम देखल जाइ तऽ ओहो महान पर्वके रूपमे बिहारमे मानल जाइ छै नहाय खायसँ लऽ कऽ खरना साँझी अरत आओर भिनसरेके अरत अरख माँ सूर्य आराध्य देबके पूरा अर्चना अराधनाके बाद व्रती जे अपन पारन करै छथि ओइके बाद मुस्लिम धर्ममे सेहो बहुत ढङ्गसँ अर्चना पूजा कयल जाइ छै जेना सभसँ कठिन हुनकर होइ छनि एक मासके जे रोजा रोजामे ओ सभ दिनभरि उपवास करैत निर्जला शाममे ओकर अन्नके क्रिश्चन धर्मावलम्बी सेहो बिहारमे निवास करै छथि जो ईसाइ धर्म हुनकर प्रचलित धर्ममे ओइके बाद आओर मुजफ्फरपुरमे देखल गेलै तऽ गुरूजीके तेग बहादुर जीके अथी प्रतिमा बनि सेहो स्थापित कैले छथि ओइठमा लङ्गर वगेरहके सेहो दिनभरि व्यवस्था कयल जाइ छै अइके लेल देखल जाइ तऽ बिहारमे विभिन्न धर्म के लोग जेना निवास करै छथि हुनको मान सम्मान ओतने देल जाइ छै कोनो जगह से ई नहि आइ तक शिकायत भेल कि कोनो धर्मके प्रति कटुता व्यापक हुए मुस्लिम हिन्दू राइटके लेल किछु किछु बात उभरो कयल लेकिन एकरा बहुत साधना अराधनासँ हुनका समर्पित कयल जा गेल छै